ہیلو السلام علیکم مجھے یہ جاننا تھا کہ کیا آپ کا ریسٹورینٹ کھلا ہے سنیچر کے دن جی مجھے کھانا آرڈر کرنا تھا کیا کھانا آرڈر ہو جائے گا انٹے چوراہے کے پاس جی جی ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پھر کال کر کے